सारें कोला पैह्लें अस न्यूज़पेपरै दी गल्ल करचै तां न्युज़पेपर मतलब बड़े किस्में दा आंदा जियां अंग्रेज़ी च आंदे हिंदी च आंदे होर बी बड़ियां सारियां भाशां न ते मतलब साढ़े घर बिच जादै हिंदी जेह्ड़ा न्यूज़पेपर औंदा उसी जादै पढ़दे ते ओह्दे कन्नै मतलब अस एह् जेह्ड़ी बी बाहर लोग चित्तर कुदै बी पांदियां बाहर कुदै बी मतलब चीज़ां आवा दियां कोई बी मतलब बुरियां गल्लां होआ दियां कोई शैल गल्लां होआ दियां ते ओह् सारियां मतलब पता लग्गेआ ते कोई बी ऐसियां जरूरी गल्लां बी होंदियां जेह्ड़ियां इंया पता निं लग्गे ते अखबारै र रोज़ रोज़ जेह्ड़ी जरूरी जरूरी गल्लां होंदियां जेह्ड़ियां अज्ज दी होवै कल्ल होऐ ओह् सारा किश मतलब अस न्यूज़पेपर उप्पर पढ़ी सकने ते न्यूज़पेपर जेह्ड़ा एह्दा बड़ा किश मतलब एह्दा मतलब अस बड़ा जादै ओह् ऐ मतलब एह्दे च असेंगी इन्ने जादा समाचार थ्होंदे मतलब जियां जियां मतलब मतलब जदियां मतलब कोई बी जियां कोई नमां प्रधानमंत्री बना दा कोई किश बना दा ते ओह् सारा किश मतलब ओह्दे च दस्सा दा जियां कुदै मतलब कोई बी कोई लड़ाई चला दी कोई जंग चला दी तां ओह्बी मतलब इस न्यूज़पेपर उप्पर दस्सदे ते इक्क भी मतलब टीवी दी गल्ल आई ते टीवी बिच अस जियां अपना बड़ा किश अपने मनोरंजन आस्तै अस बड़ा किश दिक्खनै होने जियां कोई फिल्मां दिक्खी लेइयां बच्चे निक्के निक्के कॉर्टुन दिक्खी लैंदे जियां कुड़ियां जरानियां ड्रामें ते सेआनियां दादियां जेह्ड़ियां ओह् कोई जियां महाभारपत होई रामायण होई ओह् इस स्हाबै दियां चीज़ां दिक्खदे ते सारें दा मतलब अपने अलग अलग दिक्खनै दा शौक होंदा कोई किश दिक्खदा कोई किश दिक्खदा ते जियां में ते मेरी मम्मी अस टीवी च जादा जादै अस फिल्मां बगैरा ई दिक्खदे होने तां उनें फिल्में च मतलब तां बस इंया असें शौक पालै दा फिल्मां दिक्खनै दा इक्क ते मतलब बंदा जेल्लै मतलब अपना कम्म काज़ मुकांदा ते जेल्लै बेह्ला बैठे दा होंदा ते कन्नै कन्नै लोग सारे टब्बर जिन्ने घरै दे न ओह् सारे इक्क सारे टब्बरै कन्नै मिलियै इक्क कन्नै बैठे दे आपें चें सौ गल्लां करदे ते बंदा कन्नै टीवी दिक्खदा ते कन्नै मतलब अपने मां प्योऽ कन्नै बी टैम स्पैंड करी जंदा ते फिर टीवी बिच मतलब बड़ियां सारियां चीज़ां न जियां में ते मे री मम्मी मतलब कोई बी फिल्म बगैरा होन ते अस मतलब किट्ठियां दिक्खनियां फिल्मां ते नज़र निं ओह्दे कन्नै कुछ फिल्मां च मतलब हर फिल्मा च मतलब कुछ ना कुछ चीज़ अलग दस्सी दी गै होंदी ते मतलब टीवी दिक्खना इक्क अच्छी गल्ल ऐ क्योंकि ओह्दे च बी बड़ियां सारियां चीज़ां ऐसियां दस्सदे जेह्दे कन्नै असें ई मतलब कोई ना कोई ते ज्ञान थ्होंदा ई थ्होंदा ऐसा ते ऐ निं ऐ की अस टीवी दिक्खगे ते अस बेवकुफ न जां उत्थुआं असें ई किश ना किश थ्होंदा निं होऐ असें ई बड़ा किश थ्होंदा पर अगर अस स्हेई प्रजोग करगे तां इंया किश निं थ्होंदा ते टीवी च मतलब अज्जकल इन्नी सारी चीज़ां आई गेदियां न जियां इन्ने इन्ने सोह्ने लोग मतलब पैह्लें केईं लोग पैह्लें जमानै ते चलो लोग केह् करदे फ्री आह्लियां डिशां चली दियां हियां ते अज्जकल दे जमानै ई लोग गलांदे ना एह्दे ई किश आंदा निं एह्दे ई किश आंदा निं ऐसी कोई गल्ल निं मतलब साढ़े घर बी फ्री आह्ली डिश गै असें दूई बी लाई दी आं मतलब ओह्दे च बी बड़ी शैल चीज़ां आंदियां दिक्खनै ई ते अगर कोई दिक्खै केईं न जेह्ड़ियां ओह् सिद्धे सादे ते अपना अपना शौक होंदा ते मिगी केह् ऐ की मिगी दमें चीज़ें च रुचि ऐ ते ते मिगी न्यूज़पेपर च बी ऐ ते में टीवी दिक्खनी होनी ते साढ़े मतलब मेरे परिवार दा में मतलब अस टीवी बगैरा दिक्खनी क्योंकि इक्क ते बंदा मतलब ते चलो मड़ो अज्जकल लोग फोन ई छड़ा चलांदे फोनै कन्नै बंदे दा थोह्ड़ा दमाग ई इंया खराब होई जंदा कते असें मतलब इन्ना बी फोनै दा ओह् निं करना चाहिदा चलाना चाहिदा ते अस पैह्लें जमानै मतलब अपने मां प्योऽ कन्नै बैठियै ते टीवी दिक्खदे अस ते खेल्लदे हे ते मतलब इन्ना कोई ओह् निं हा होंदा ते अज्जकल फोनै अपने अपने थाहर बनाई ओड़दे लेकिन मतलब मेन गल्ल एह् ऐ की बिच की जरूरी गल्ल एह् ऐ एहदे च की टीवी जेह्ड़ी की में ते मेरी फैमिली ऐ जेह्ड़ी मेरा परिवार ऐ जेह्ड़ा ते अस फिल्म अस तां किट्ठे बेहियै फिल्मां दिक्खने ते ओह्दे च तां किसै फिल्में च अज्जकल कोई ऐसी फिल्म निं ऐ जेह्दे च कोई ना कोई मतलब निं होऐ हर फिल्म बिच कोई ना कोई मतलब हों दा ई होंदा हर फिल्मां बिच असेंगी कुछ ना कुछ थ्होंदा ई थ्होंदा ते मतलब जियां कोई ज्ञान थ्होंदे जियां हर फिल्में च होर साढ़ा मतलब अस मतलब असें ई म तलब मज़ा बी आंदा फिल्मां दिक्खनै ई अस कॉर्टुन दिक्खनै ते पैह्लें अस कॉर्टुन दिक्खदे हे उत्त च बी असेंगी मज़ा आंदा हा ते जां भी अस उंदे जैसियां अस बनदे हे जियां कुसै कुसै दा नांऽ जो मर्जी पाई ओड़ेआ ते खेढ़दे हे ते होर बी अस मतलब बड़ियां चीज़ां करने जियां अस गाने करने ते गाने आह्ले चैनल बी जेह्ड़े गाने सुनदे हे फिर अस गाने लाई ओड़ने कन्नै कन्नै नच्चना खेल्लना मतलब इस स्हाबै दे ते टीवी बिच अस दिक्खदे हे ते सारे जनें किट्ठे रली मिलियै ते अस मतलब टीवी दिक्खदे हे मतलब खेढ़दे हे मतलब इंया सारे किट्ठे बौहंदे हे कते कोई टीवी मतलब अज्जकल ते कोई दिक्खदे गै नेईं लेकिन में ते मेरी मम्मी ऐल्ली बी टीवी बड़ा दिक्खदे तां अस मतलब ओह्दे च अस फिल्मां जादै दिक्खनै होने तां असेंगी फिल्मां बड़ियां स्हेई लगदियां मिगी ते मेरी मम्मियै गी तां अस जादै फिल्मां ई दिक्खनियां होनियां